म्हाका चित्रां काडप खूब आवडटा चित्रां काडप म्हणल्यार म्हजी एक सवंय कशी हांव जें वयता तिंगा चित्रांच काडटा क्लासीन पासून बसन हांव केन्ना केन्ना फ्री लॅक्चर आसता तेन्ना चित्रां काडटा तशें करून एक दीस हांवें म्हाजें डॅस्कार चित्रां काडलेलीं आनी एक दीस टिचरीन मातशें चित्रां पळयलीं टिचरीक म्हजी चित्रां खूब आवडली तीं म्हाका म्हणपाक लागली तूं बरें चित्रां काडटा तूं ड्रॉईंग कॉम्पिटिशनाक कित्याक पार्ट घेना सो हांवें थारायलें हांव एक दीस कॉलेजीन ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन आसा जाल्यार हांव तितूंत पार्ट घेतलें म्हणून आनी एक दीस आमच्या कॉलेजींत टिशर्ट पेंटींग कॉम्पिटिशन आसलें हांवें तितून पार्ट घेतलो आनी आमकां टॉपीक दिलोली वुमन एम्पावरमेंट तेजेर आमकां चित्र काडपाचें आशिल्लें हांवें एक बरें चित्र काडलीं टिशर्टाचेर आनी तेंच जज्या कडेन वसून दिलें जज्यान म्हजे टिशर्ट पळयलें आनी म्हाका पॉयंट बॉयंट आयलें दुसऱ्याची टिशर्टां पडन तांकांय पॉयंट घायल्लें आनी जे दिसा आमचें रिजल्ट आयले ते दिसा हांव आयकून अजाप जालें की म्हाका फस्ट प्लेस मेळ्ळा म्हणून जेन्नाच्याेच्यान म्हजें नांव काडलें आनी म्हणलें फस्ट प्लेस म्हणून म्हाका विस्वास पासून जायनाशिल्लो हांव स्टेजीर गेल्लें आनी मातशी ट्रॉफी घेवन आयले त्या दिसा सावन म्हाका म्हजे आत्मविश्वास वाडलो

हांवें थारायलें दुसऱ्या पावटी आमच्या कॉलेजींत जेन्नाय ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन आसतात तेन्ना हांव तितून पार्ट घेतलें म्हणून तशें करन हांवें जायते ड्रॉइंग कॉम्पिटिशनांत पार्ट कितलो ग्रूप ड्रॉईंग कॉम्पिटिशनांत पार्ट घेतलो आनी जायते तरेकशे ड्रॉईंग कॉम्पिटिशनान पार्ट घेतलो आनी जाय त्यो सेटिफिकेट ह्यो जायत्यो ट्रॉफी पासून मेळ्ळा म्हाका आनी आमच्या कॉलेजीन आमकां लायव मॉडल बी करपाची आशिय आसा बीन जाल्यार हांव तितून पार्ट घेता इवन चार्ट पेपर मेकींग कॉम्पिटिशनात पासून पार्ट घेतां तितूंत हांव म्हज्या चित्रां काडटा आनी म्हज्या ग्रुपाक हेल्प करता चित्रां काडपाक कितें कठीण आसच ना चर काडपाक खूब सोंपें चित्रां तूं पळयता तशीं तुवें चितून चित्रां काडपाक जाय जाय त्या लोकांक ती टॅलंट आसना पूण तरी पासून तुमी ट्राय करपाक शकतात आनी बरीं चित्रां काडपाक शकता चित्रां काडपाक म्हाका कठीन लागतात ते स्कॅच तें म्हजे कडेन बरें जायना जेन्ना हांव पळयता विडियवाचेर बी जी लोक कांय बरीं चित्रां कांय बरीं पेंटिंगां कांय बरीं स्केच करतात हांव पासून ट्राय करता केन्ना केन्ना म्हजे कडेन सारकें तेंचे भाशेन ड्रॉइंगां जायनात पूण तरी पासून चित्रां काडप म्हणल्यार म्हजी एक सवंय देव बरें करूं